मडगांव पुलीस न्हू सर आमची एक कंप्लेन आसली ते ऑनलायन ते फोन करून बेजार हाडटा पयशे बीन मागता आदार कार्ड पॅन कार्ड बीन मागता तो अननोन नंबरा वयल्यान कॉल करता तीन पावटी येयलो एक पावटी बायल उलयताली एक पावटी दादलो उलयतालो परत परत कॉल करता पयशे मागता हय किडनेप बीन केल्या म्हणटा भयणींक बीन ते तुका लागना म्हणटा ते खंयच्यान उलयता ते पयशे बीन हाडून अमके कडेन दवर म्हणटा तें मात्शे एक्शन जावपाक जाय कंप्लेन रजिस्टर करपाक जाय दोन तीन पावटी कॉल येयलो तीन पावटी कंटिन्यू येता तेजेर ते डॉक्युमेंट बीन मागता ते मातशे फोन पोवपाक जाय कसली डिटेल्स

तुमी बरोन घया आतांच बरोन घेया सोमतें संदीप नायक मडगांव मडगांव रेल्वे रेल्वे स्टेशन कॉल येल्लो पंचवीस तारकेर दोनपरां दोनपरां बारा मागी सोवीस तारीक एक येयलो सकाळीं णवां थंय दादलो उलयतालो पंचवीस तारकेर सवीस तारकेर एक बायल उलयताली बावीस तारकेर परत येयलो मागी तेईस तारके सांचो येयल्लो चारां आनी डिटेल्स जाय जाल्यार मेळपाक येवपाक जाय थंय स्टेशनार पुलीस स्टेशनार किदें डॉक्युमेंट्स किदें जाय हो रिकोड